असांजे धार्मिक त्योहारनि में होली जो विशेष महत्व आहे होली सॼे हिंदुस्तान में ख़ुशीअ सां मल्हाई वेंदी आहे विशेषकर ॿारनि खे होली जो पर्व ॾाढो पसंदि इंदो आहे छो त इन्हीअ में ॿारनि जे लाइ हुड़दंग मस्ती सभु थींदो आहे पर पर होली छड़ो हुड़दंग ऐं मस्ती जो पर्व ई न आहे इहो वॾनि जे आदर जो बि पर्व आहे असां इन्हीअ त्योहार में सभु पंहिंजे सुबुह जो रंग खेॾण खां पोइ पंहिंजे घर जे वॾे बुजुर्गनि खे पंहिंजे घर जे ई न आस पास जे मुहल्ले जे वॾे बुजुर्गनि खे वञी करे उननि जे पेरनि में गुलाल जो टिको लॻाइ उन्हनि जे प्रति असां पंहिंजी श्रद्धा प्रदर्शित कंदा आहियूं खबर पए ऐं अ पंहिंजे असांजे घर आहे ॿिया महिरबान जेके असांसा गॾु होली खेॾणु आया आहिनि असां उन्हनि खे उन ॾींहुं गुजिया वग़ैराह खाराइ करे उन्हनि जो मुंहुं मिठो कराईंदा आहियूं सॼो ॾींहुं गलीअ में धमा चौकिड़ी मचंदी आहे ॿार एॾा ख़ुशि रहंदा आहिनि उन ॾीहुं की ॿारनि खे खाइण पीअण जो बि होशु कोन्ह हूंदो आ्हे अ इन्हीअ ॾींहु कुझु कुझु बुराइयूं बि असांजे समाज में हिन सुठे त्योहारु जे अंदरि अची वियूं आहिनि जंहिंमें हीअ शराब पीअण गंदे रंगन सां खेॾणु शराब पी करे झगड़ो करणु ऐं इन्हीअ नशे में माण्हुनि खे धक बि लॻनि था बाक़ी शाम जो सॼी कालोनीअ में असां सभु इकठा थी करे उन ॾींहु होली जो गुलनि सां होली खेॾींदा आहियूं ऐं भजन कीर्तन कॿो आहे होलिअ जी परंपरा असांजे हिंदूस्तान में तमामु पुराणी आहे इहा होलिका दहन खां राति ताईं हलंदी आहे